आ बोललियै ई दोकान अहाँके कितना बजे दोकान खोलै छियै दोकान साइकिल बला बोललिये कि नओ बजे हँ तऽ बोललिये कि हमरा ने दू गो साइकिल लियैके रहै आ उएह एभन नहि छै लड़की बला जे लड़की उरकी चलबै छै भतीजीके दियैके रहै ओ केतना तकमे आबि जैते नहि फिर भी एगो बतेबै तब ने ओहि हिसाब सऽ हम कल भेज देबै की हम अपने खुद चैलि अयबै लिए लए साइकिल है कतै बोलै छियै पच्छतरि सए बगलमे बिस्कर्मा दोकान छै ओ तऽ पचपने साठि सएमे रऽ दए दै छै ई जे चऽ ओ जे एभनमे जे आबै छीकै ओ दू गो अथि बला डंटा बला सरेन्डरके केतना पैरि जेतै

हँ हँ नहि नहि नहि हमरा ओ बला नहि चाही ओ तनि महँगा ने पैरि जेतै ने

यानि जे सस्ता होइ जेते सुविधामे होइ जेतै आ को तनि आ दामो कम होइ जेते क्वालटियोमे ने अच्छा मिल जैते ओइसनमे हम खोजि रहल छियै

नहि नहि ई बात तऽ छै ने ठीके छै हम करबाबै छीये प्रणाम